आमच्या वाठारांतल्या कला आनी हस्तकला क्षेत्रांचो राज्यांतल्यान हेर क्षेत्राचेर कसो परिणाम जाता जावं जाता जायते भाशेन आमचो ह्या क्षेत्रांचेर परिणाम जाता हस्तकलाचो जावं फॅशन डिजायन जायरत फिल्म हीं चडा प्रभावान चलतात आनी हस्तकला ही आमची कला आनी हस्तकला जी आमची आसा ती उण्या प्रमाणान आमकां दिसती पडटा कित्याक आमी इतली फॅशन डिजायनान गुल्ल जाल्यांत की आमकां दुसऱ्यांची पर्वा अशी ना अशें करून करून आमी आमची ही कला आनी हस्तकलाचे क्षेत्र जे राज्यांत आसात तांकां तितलो भाव मेळना तरी पूण म्हज्या वाठारान जायती कला आनी हस्तकला म्हाका पळोवपाक मेळटा पूण ताचो कांय फायदो आनी उपयोग आनी तांकां कांय मल ना